इंटरनेट ने बच्चों को ज़्यादा प्रभावित किया है क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी रोग्य है जिसके अंदर कोई भी बड़े से बच्चा भी इसके अंदर लग सकता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और वो समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोग्य है जिसके अंदर बच्चे फिजिकल गेम को भूलकर मोबाइल गेम्स के अंदर लग चुके हैं और इसी के अंदर ज़्यादा समय बिताते हैं तो इससे ये ही है कि बच्चों को इनसे दूर रखा जाए इंटरनेट से